ओरैनोबाबो आङो लिरनाया मिथिंगाखौ लिरो आरो मिथिंगानि सायाव बेफोरखौ नायनानै लिरो बिराद मोजां लिरनो मोजां मोनो आरोखि आङो ओरैनोबाबो एसे मिथिंगाजों लोगोसे मिथिंगाजों गोरोबनानै आराम मिथिंगानि सायाव थानानै बे मिथिंगानि सोमोन्दै लिरनो आं बिराद मोजां मोनो बेनो जाहैबाय आरोखि एखम्बा दै सेराव बा बबेयावबा साया सायख्लुम बिफांफोराव बे सेरफोराव इसे सिरि दिदोम जायगा नायनानै आङो लिरो जाहैबाय आयदिया फोराथ' आं बे मिथिंगानि लिरनाय मिथिंगानि सायाव जा दङ जा सोलिदों जा जादों बेफोरखौनो नायनानै लिरो आरोखि बिराद लिरनो मोजां मोनो बे जाहैबाय आरोखि आङो ओ ओरैनोबाबो आङो हारिमुफोरनिबो लिरो आरोखि दामनाय देनाय बेबायदिनो हारिमुआव मा सोलियो मा मायो मा खामगासिनो बेफोरखौ इसे नायनानैबो लिरो आरोखि दा आङो लिरनायाव बिराद मोजां मोनो लिरनायावथ' लिरनो ओरैबायदि बे जेनबा गावनि सायाव सोलिनाय एबा बिदिनो मिथिंगायारि सोलिनाय बेफोरखौ लिरो आरोखि बे लिरनाय आयदियाफोरा बै मिथिंगाखौ नायनानै बे जा सोलिदों मिथिंगायाव बे जायगायाव मा मादों बेफोरखौ नायनानै लिरो मोजां मोनो आरो आरो बे आयदिया या बेनिफ्रायनो फैयो मिथिंगानि सायावनो फैयो मिथिंगायाव जा सोलिदों बेनिफ्रायनो आयदिया खौबो मोनो दा बे आयदिया खौनो लानानै आङो लिरो जे सल'फोरबो लिरो सल'फ्राबो बेबायदिनो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायथ' गोबाङानो खोनासंबोबाय सल'खौ आरो खोनाबो गोबांबो खोनानो मोनबोखाबाय आरो बेफोरबो मोनसे सल' आरो बेफोरनि दारैनो लिरनो मोजां मोनो आरोखि सल'आ सल'आबो आथिखालाव मा सलिदों बेखौनो लिरबाय मिथिंगायारि मिथिंगायारिजों लोगोसे सरजाबफानानै मिथिंगाखौनो नायनानै बिनिफ्रायनो आयदिया मोननानै बेजोंनो लिरबाय आरोखि आयदिया दा बेनोसै